चिरां जिल्लायावबो दावबायारिनि माखासे थावनिफोर दङ चिरां जिल्लानि दावबायारिफोरा थावनिफोर जेरैहाय सा ओनसोलजों खालामाथि जाय जायगाया नेसारेल मिथिंगायारि समायना बेफोरखौ जोङो नायनांगौ एबा मोनसे दावबायारि थावनि हिसाबै मोनसे होननानै जोङो गनायनो होबोदों